आंनि धोरोम फालिनाय आरो सल' मेथाइ गैया जोंनि धोरोमा ब्रह्म लांदां आरो जोङो बिस्टिबार बिस्टिबार पुर्निमानि जेवारि सावो आरो बोसोराव बोसोरावहाय आवाथि सावो बिदि जेवारि सावबाय थानाय जायो पुर्निमा बिस्टिबार बे टाइमावहाय अमाबस्याखालि जोंहा सावनायानो जाया ना जेवारिफोरखौ मा पुर्निमा बिस्टिबारल' सावनाय जायो आरो बोसोर गोदानाव आवाथि सावो आरो जोंहा ब्रह्म लांदांसो